हेलो प्रणाम भाइजी हाल चाल ठीके छै आओर की कहब एखन पैसा रूपआ छै नहि ओनाहिए छी गाँवमे बैसल रोजगार कऽअथी नहि भए रहल यऽ नहि नहि किछु कहाँ भए रहल यऽ एतऽ पैसो रूपआ नहि यऽ जे अपन किछु धन्धा करब ओनाहिए केनाहु बड़ी दुखद अथी छै यौ एखन रोजगारके लए कऽ हँ आब कतेक दिन एना रहबै सेहो ने हँ कतेक दिन एना रहबै ईहो समस्ये छै घर अथी छै हँ पितोजी आब अथी होइत छथिन हँ सेहो छै आ पितोजीके ऊमर आब भए रहल छथिन कतेक दिन कमाए कऽ देथिन हमरासब कऽ आ रोजगार नहि भए रहल यऽ बिआहो शादी नहि होइए किछु हँ हँ से तऽ छै केओ नहि पुछि रहल यऽ नहि घरमे अथी दए रहल यऽ कतहुँ जाइतो छी तऽ ओतेक कोनो एहन अथी नहि रिस्पॉन्स नै देखबैए केओ जाइत छी ओनाहिए केनाहुँ काटि रहल छी जीबन बस केनाहुँ कतहुँ निकलि जाए किछु किछु मे दए रहल छी सरकारी नौकरीमे आओर हमहूँ कतहुँ सोचि रहल छी लोनो तोन लए कऽ कोनो करब हँ एतेक दिऔ हँ हँ हँ ओहिमे जेनरलमे छै किछु भए नहि रहल छै ओनाहियो एतेक एतेक कम कम पर दोसर कऽ भए जाइ छै अपना सबके भए नहि रहल यऽ बहुत दिक्कत छै आ पैसो नहि यऽ जे अपन कोनो रोजगार कए कऽ किछु कए ले पैसो रहितै तऽ अपन रोजगार कए लितहुँ पैसो नहि छै आ सोचि रहल छी बैंको तैन्कसँ लेब ओहो नहि भए रहल यऽ जे कतहुँ लए कऽ किछु कए लेब बहुत विकट स्थितिमे छी हमहुँ नहि कतहुँ हँ ओएह ऊम्मीदमे छी हँ ओकरबाद तऽ ओएह होयतै नहि कतहुँ होयतै तऽ ओएह नहि तऽ नहि नहि भरलियै ओहिसबमे नहि देखलियै आ ओहोसबमे देबै ओहोसबमे तऽ आब ततेक दिक्कत भए गेल छै सब कास्टके बैसैए अथी करैए बहुत ओकरा सबके भए जाइए कम पर अपना सबके भए नहि रहल यऽ तैँ दए नहि रहल छी आब देखैत छी खेतिए बारी सबमे ओहो सबमे नहि होइए ओ आओर सब ठीक ने तहन ठीक तब रखैत छी